औ सोरमोनलाय दा समावथ' एफाग्राब मानि मोजां नङा अखाफोरबो हागासिनो ओमफ्रायहाय नों दायो बेरायनो फैगौमोन नामा अ फैबा फैजागोन आरो माने दाखालिथ' अखायाबो एसे हागासिनो हानाया थेवबो एफाग्राबमानि हायाखै नों फैयोबा फैनानै बेरायफैजागोन ओ दायोथ' बेरायनोहाय ओरैहाय गुवाहाटीआवहाय दङ आरो गोबाङै बेबायदिनो नेसनेल पार्क जेरै काजिरङा कलाखेत्र ओमफ्राय ओरैहाय माने नेसनेल पार्क मानास बेफोरनो नायदिंनो फैजागोन आरो ओमफ्राय माखासे साइन्स मिउजियाम बेफोरबायदि दङ आरो बेरायबाथ' बेरायजायो ओमफ्राय बोथोरफ्रानो दा जों युटुब बेबायदिनो माखासे भिडिय'फ्रावबो नुयो आरो ना दा बोथोरफ्राथ' मोजांबो होनजाया गाज्रिद्रायबो होनजाया मोनाफ्राव बिदि हारसिं हाला बेरायोब्ला इसे गिनांगौ आरो ना बिदिनो माखासे सिटुवेसन सिटुवेसनफोरखौहाय नायनानैहाय थेवबो नों बेरायबा बिदि हारसिं हालाथ' ओंखारजाया आरो थेवबो लोगोफोर दंबा बेराय जागोन मोजां नों हारसिं हालाथ' बेराय बेराय जायाखौनो बुंजागोन लोगो दंबा थेवबो बेराय जायो आरो अ

अ अ फैजागोन ओमफाय हारसिंबा इसे रिस्कनि खोथा थागोन आरो ना माने लोगो थाबा साबसिन आरो दाथ' आसामनि बिदि सिटुवेसनफोरखौ नायोब्लाथ' मोजाङानो एफाग्राब मोजांद्रायबो बुंजाया आरो औ फैजागोन अ दे दे जागोन दे फैजागोन औ दे वेलकाम